कीअं थो कीअं थो हलाए माना कीअं थो हलाए माना मां त पंहिंजे हिसाब सां थो हलाया न मां बराबरि थो हलाया हा त मूंखे छा माना ड्राइवर हुओ पर पैसेंजर बि पिकअप करणा आहिनि ऐं तव्हांखे बि जल्दी पहुचणो आहे तव्हां ई त चयो मूंखे जल्दी पहुचणो आहे हा तव्हां टेंशन न कयो मूंखे मां मुंहिंजी ड्राइविंग मूंखे ख़बर आहे मां पाणे ई तव्हांखे पहुचाए सघींदुसि सेफ़ हा हा सही सलामत पहुची वेंदव तव्हां टेंशन न खणो अञा लॻंदो कलाकु लॻंदो ट्रेफ़िक बि जाम आहे हा मां चङी तरह थो हलाया अड़े हू कीअं पैसा छो न ॾींदो ऐं तव्हांखे मां डेस्टिनेशन ते पहुचाए हू न हाणे ई सर्विसिंग कराई आहे मुंहिंजी कार बराबरि आहे ऐं मां तव्हांखे सही टाइम ते पहुचाए छॾिंदुमि ऐं मूंखे पैसा हा न हो कार सही आहे कार सही आहे कल्ह ई सर्विसिंग कराई आहे मां तव्हांखे पहुचाए छॾिंदुमि डेस्टिनेशन ते न न गूगल पे न मां गूगल पे कोई यूज़ न कंदो आहे मूंखे कैश खपे न न पोइ तव्हांखे गु छोकी मूंखे मुंहिंजो गूगल पे हलंदो ई नाहे ऐं मूं वटि पेटीएम हा पर मूं हा पर मुंहिंजो न कुझु प्रोब्लम आहे हिन करे बैंक अकाउंट में कुझु प्रोब्लम आहे हिन करे गूगल पे नथो हले त मां कैश ई वठंदुमि अड़े मै मैडम तव्हां समुझो न मूं गूगल पे आहे पर मुंहिंजे बैंक में कुझु प्रोब्लम आहे हिन करे उहो मूंखे ईंदो नाहे गूगल पे त तव्हां तव्हां ॾिसो तव्हां निकिरो त घर खां तां पैसा खणी निकिरो न कॾहिं गूगल पे न हुजे त कंहिं वटि कोई ऑनलाइन न कंदो आहे त तव्हांखे बि समुझण घुरिजे न न न न छो न मां छोकी मां यूज़ न कंदो आहियां तव्हांखे छा नथो समुझ में सभ के सभ सही आहे